ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی بولے تو جیسے اب موبائل چلا سکتے ہیں موبائل پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں میوزک ایڈیٹنگ کر کے چینجنگ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے آپ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے آج کے چل میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ برسات کر سکتے ہیں بنا موسم کا برسات ہو جاتا ہے اسی لیے لوگوں کو ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیے اس پہ کام کرنا چاہیے اس پہ ٹائم دینا چاہیے بھویشیا میں ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج فیوچر میں دیکھیے کیا کیا چیز ہو رہی ہے ٹیکنالوجی سے بچہ پیدا ہو جا رہا ہے یہ سب ساری چیز ٹیکنالوجی سے ہی ہوتا ہے ٹیکنالوجی لوگوں کے دل دماغ میں چھایا ہوا ہے ابھی اور جو نہیں چیز سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے نقصان ہے جو بیچارے گاؤں دیہات کے ہیں وہ نہیں سیکھتے ہیں اس کی جانکاری نہیں تو وہ بیچارے سیدھا سپٹ انسان پر اب یہ چیز سہروں میں جا کے دیکھ لیجیے ٹیکنالوجی کے معمول میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کیا سے کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے دنیا دیکھ لیتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ رہتے کہیں ہیں اور کہیں اور کی ویڈیو سے ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی سے بیٹھے بیٹھے میوزک سیٹ کر لیتے ہیں بندہ ہندوستان میں ہے امریکہ گانا سیٹ کر لیتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ وہاں ریکارڈنگ ہو جاتا ہے تو یہ سب ٹیکنالوجی ہے لیجیے ٹیکنالوجی ہے اور ویڈیو اگر آپ یہاں ہیں تو کہیں اور کا سین ڈال دیجیے تو یہ سب صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو پایا ہے اور ٹیکنالوجی آگے بھویشیا میں اور بھی بڑھے گا